चिरां जिल्लायाव गुबुन हान्थिफोर एबा जारिमिनारि जायगाफोरा जाबाय बागेश्वरि मन्दिर रिफु इलिफेन्ट रेजर्ट बाथौ खेराइ रेजर्ट नेसनेल मानास पार्क बेफोरनो बेवहाय गासैबो गासैबो हाबजायो मन्दिरफोराव नाथाय नेसनेल मानास नेसनेल पार्कआव इन्ट्रि खालामनो नांगौ एबा गनायथि लानांगौ सुबुंफोरा ओरैनो थाब्ला हाग्रामा ब्रिड्जआव थांनानै समखौ बारग'हैयो मानोना हाग्रामा ब्रिड्जआव जानुवारि जानुवारि दानाव पिकनिक जाहैयो आरो डिसिम्बर दानावबो बेरायनो थाङो पिकनिक जानो थाङो दालांफोराव बारहावा लानो थाङो बेबायदिनो बेलासि समाव बेरायग्लांहैयो आरो आरो हाग्रामा ब्रिड्जआव बिदिनो गोबां